हमारा नाम देव नारायण है एक समय में हमारे हाथ में जो है चारा मशीन में घुसा था सांप काट लिया था और उसके बाद जो है गाँव वाले आए झाड़ फूंक किए लेकिन ठीक नहीं हुआ हाथ को बांध दिए और देशी घी जो है पिला दिए और सिर पर सिर पर जो है वो पानी वानी डाले नहवा वहवा दिए इसके बाद ले गए रामनगर अस्पताल में वहाँ डाक्टर ने दवा किया और कुछ समय के बाद राहत हो गया शरीर को उसके बाद जो है कहे बोले डाक्टर की रात को सोना नहीं जागते रहना घर वाले लेकर आए हमारे जो है तो कुछ दवा ववा दिए खाने उने के लिए खाए पिये पानी वानी चढ़ाए पानी वानी चढ़ने के बाद वहाँ अस्पताल में दवा किए और कुछ आराम हुआ उसके बाद घर वाले जो हैं हमारे बेटी घर पर ले आकर के जो है सोने नहीं दिया नींद आती थी लेकिन घर वाले सोने नहीं दिया रात भर जागते रहे जागते रहे उसके बाद आराम हो गया उसके बाद फिर जो है दवा ववा कुछ खाए पिए और ठीक हो गए